जय झूलेलाल सभ खां पहिरियों त मूंखे गुलनि जा पौधा ॾाढा वणंदा आहिनि जीअं कि गुलाब रोज़ मोगरा चंपा चमेली इहे गुलनि जा पौधा इन करे वणंदा आहिनि छो जो हे ख़ुशबूदार ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि घर जी सुंदरता वधाईंदा आहिनि ऐं ॿियो इहे सभु गुल भॻवान ते बि चाढ़िया वेंदा आहिनि इन करे मूंखे इहे गुलनि जा पौधा जाम वणंदा आहिनि बाक़ी रहियो सब्ज़ियुनि जा पौधा त मूंखे टमाटर वधीक सुठा लॻंदा आहिनि छो जो उहे सब्ज़ी में वधीक यूज़ थींदा आहिनि त उहे मिर्च लीमा इहो बि पौधा मुखे सब्ज़ियुनि जा वणंदा आहिनि ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि इहे पौधा छो जो इहे घर में यूज़ थींदा आहिनि ऐं धाणा जेके सावा थींदा आहिनि उहे बि फटाफट उगजी वेंदा आहिनि इन करे धाणनि जा पौधा बि उग उगाए उगाए सघंदी आहियां घर में ॿियो त वरी गुल जेके आहिनि उन्हनि मां गुलकंदु इहे बि ठवंदा आहिनि त उहे बि मां गु गुलकंद बि